پچھلے ہفتے میرے کمرے کا ایک پنکھا خراب ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک پنکھا لے لیا جائے میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا تو انھوں نے کہا لے آؤ میں نے آن لائن سرچ کیا تو مجھے ایک پنکھا پسند آیا میرے دوست نے بھی مشورہ دیا کہ وہ پنکھا لے آ لے لو پھر میں نے اس پنکھے کو بک کر دیا جب وہ پنکھا میرے پاس آیا اور میں نے اس پنکھے کو اپنے کمرے میں لگایا تو پہلے دن تو وہ پنکھا بہت اچھے سے چلا لیکن دوسرے دن سے ہی وہ اتنا خراب ہوا دینے دینے لگا کہ مت پوچھیے میں تو اس پنکھے سے پریشان ہو چکا ہوں تین بار اس کا کنڈیشن بدل چکا ہے لیکن پھر بھی اس میں ہوا ہے ہے ہی نہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کمپنی نے مجھے ٹھگ لیا اور میرے پیسے برباد ہو گئے ہیں اس لیے میں زیادہ آن لائن شاپنگ نہیں بھی نہیں کرتا